हा भईया मां बॉम्बे मां आयो आहियां चैम्बूर मां सिंधी पाड़े मां त मां लखनऊ विज़िट करणु आयो आहियां त हिते तव्हां जी वटि छा छा सिंधी खाधो मिली वेंदो तव्हां ॿुधायो छा छा आहे सिंधी खाधे में अॼु तव्हां वटि अच्छा कढ़ी अथव न न तव्हां हीअं न ॿुधो न सिंधी खाधे में जीअं न होॾे हलंदा आहियूं त असांजे पूरी असां पर्टी वठी आया आहियूं वीह माण्हुनि जी त असांखे नास्तो खपे उने में दाल पकवान ॾियो और टिक्की ठाहियो सिंधी जेकी टिक्की थींदी आहे जंहिं में विच में मटर भरिबा आहिनि उहा ठाहियो ठाहे पाईंदा किन तव्हां जो कारीगर ठाहे पाईंदो की न ठाहे पाईंदो हा हा त वी वी वीह वीह माण्हूं आहिनि तव्हां नास्ते जी पहिले नेरनि जी असांजी तयारी कयो नेरनि में असांखे तव्हां दाल पकवान ॾियो और सिंधी टिक्की जेकी थींदी आहे कटलेट हूंदी आहे लेकिन विच में मटर हा इहो वीह माण्हुनि जो वीह और गॾ में जेको थींदो आहे तव्हां मिठो असांजो जेको सिंधी छाजे आहे उहा कयो ॾींहं जो छा ॾींहं जो ऑप्शन तव्हां ॿुधायो मंझंदि जो ऑप्शन न न सिंधी खाधो ॿुधायो न पनीर त सिंधियुनि में न ईंदो न हा आलू टुक करायो त उहो ठीकु आहे न भुॻा चांवर न करायो तव्हां ई कयो ॾींहं जो असांखे कढ़ी चांवर ॾियो आलू टुक और नुक्ती ठाहे ॾियो इहो सिंधियुनि जो पंहिंजो सभिनि खे प्रेम सां पसंदि ईंदो औ अचार पापड़ बि अचार पापड़ गॾु ॾई छॾिजो हा सिंधी बिना पापड़ त हलंदो न ठीकु आहे हा तव्हां ॾियो पोइ राति जो तव्हां छा ऑप्शन ॾींदव असांखे ॾिसो राति जो जेका ॾह आहिनि वीहनि जो ग्रूप आहे उने में ॾह त पापड़ पाणी वठंदा सम्झो था न पापड़ पाणी हा हा त उन्हनि लाइ पापड़ पाणी में मछी बि करायो मछी मछी कंडनि वारी कराइजो रोहू हा न न रोहू रोहू करायो हो अॼु कल्ह जेका चुंगम ॾियो था उहा न खपनि असांखे हा हा

और ॿि उहो उन्हीअ खां पोइ रोटी ॿुधायो कुझु वैष्नो बि हूंदव उन में

हा बसीड़ करायो तव्हां बसीड़ जी भाॼी ठीकु आहे बिह बिह रस ते ठाहिराईंदा आहियो कीअं दाॻ ते ठाहिराईंदा आहियो अच्छा ॿुधो उन्हीअ खां पोइ जेको आहे राति जो तव्हां ख़ासि ख़्याल करियो की माण्हूं ॾींहं भर घुमंदा राति जो रोटी उन्हीअ खे सुठी मिले उन्हीअ में कोई कमी न हुजे

त इन्हीअ में बजेट तव्हां ॿुधायो घणो तव्हां नेरनि जो घणो वठंदा मंझंदि जो वठिजो राति जो घणो वठंदा छह सौ रुपिया वधीक कोन्हे तव्हां अचो चैम्बूर मां तव्हां खे ॿीं सएं रुपए में दाल पकवान ठाहिरायां थो तव्हां छा ॻाल्हि कयो था छह सौ रुपिया न हीअं लूटो न भाई ॿ सौ रुपिया हुन जो वठो तीर्थ में आया आहिनि हिते खाईंदा पीअंदा सुबूह जो राम मंदरु वञिणो अथनि अयोध्या हम्म अच्छा ने नेरनि जा टे सौ मंझंदि जा अ राति जा सत और छह तेरहं और टे सोरहं सौ सोरहं सौ आहिनि टू वीह ॿटीह हज़ार रुपइया मोकिलियो अकाऊंट नम्बर मोकिलियो मोकिलियांव पैसा सॼी तयारी कराए छॾिजो ठीकु आहे असां पुॼी वेंदासीं टाइमली ठीकु आहे न असांजी और कोई टेम तव्हां वटि ट्रैवल वारो बि आहे कोई छा छा नालो आहे उन्हनि जो अच्छा मयंक खे बि चओसि मुंहिंजो नम्बर ॾियोसि ॻाल्हाए त मूंखे छा टैम्पो टैम्पो ट्रैविलर बि खपे त असांखे लखनऊ लखनऊ दर्शन बि कराए किथे आहे लाल साईं जो लॉन अच्छा हरिओम मंदरु ठीकु आहे असां हरिओम मंदर बि वेंदासीं त तव्हां असांखे इहो ट्रैवल जो बि कराए ॾियो पंहिंजो अकाऊंट नम्बर मोकिलियो मां पैसा मोकिलियांव थो ठीकु आहे एडवांस मोकिलियांव की पूरा पैसा मोकिलियांव व्यवस्था ठीकु रखिजो ॿ चार कमिरा बि कराए रखिजो त ठीकु आहे हा हलो मोकिलियो अकाऊंट नम्बर पोइ मिलांव थो न